औ मानि जोंना नैबे कम्पानिया दासानदि एसे गाज्रियै सोलिगासिनो दं ना मानि खामानि मावग्राफ्राबो एसे खम जानानै दं आरो बायदिसिना मुवा बेसादफ्राबो जोंना एसे खम जानानै दं खमजुरि जानानै दं आरो सारा बेफोरखौ एसे अन्नानै नायफैबा मोजां जागोन नामा आदसा सा ओमफाय सार बे रां रांनि बेलआवबो एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय माखासे माबाफ्रा माबा फोरखौ बिबाय मोन आरखि गावसिनि सेलारि फोरखौ सारआ बिखौ एसे थाब नायोबा मोजां जागौमोन आरो

औ दे दे सार दे